हम बिहार राज्यके महिषी गामके एकटा लड़का छी जेकि अपन गामके आसपासके आओर किछु किछु दूरके भी पर्यावरणके किछु समयसँ गौरसँ देखैत आबि रहल छी हम इएह गौर केलहुँ हँ कि जेना जेना प्रकृतिके लोकसब पाछाँ छोड़ने जाइ छै जतेक नया नया उपकरण सबके उपयोग बढ़ल जाइ छै ओतेक अपन प्रकृति के घाटा भऽ रहल छै जेनाकि पहिने हमसब देखैत रही कि बरसातके मौसम रहै तऽ बढ़िआँसँ बरसा होइ गरमीमे रहै तऽ एतबा गरमी नहि होइ आओर ठण्डामे भी बढ़िआँ मौसम रहैत रहै लेकिन आइकाल्हिके समयमे एतेक प्रदूषण भऽ गेलै हँ गाड़ी आओर अलग अलग फैक्ट्री आओर उपकरणके दुआरे बहुत प्रदूषण भऽ गेलै हँ जाहिसँ कि प्रकृतिके बहुत नोकसान पहुँच रहल छै सङ्ग सङ्ग हवा दूषित भऽ गेलै पानी दूषित भऽ गेलै बढ़िआँसँ बारिश नहि होइ छै सङ्ग सङ्ग हमर बगलमे कोशी नदी अइ बचपनमे देखैत रही जे कोशी नदीके पानी पूरा स्वच्छ आओर बढ़िआँसँ बाढ़िके स्थिति तक आबि जाइत रहै लेकिन आइकाल्हिके समयमे एतबा गरमी रहै छै आओर बारिशके कमीके दुआरे पानि तऽ बहुत कम आबै छै आओर सङ्ग सङ्ग गरमी एतबा होइ छै कि जीव जन्तुसब बहुत दिक्कत महसूस करै छै ओ अपनासब देख सकै छिए सङ्ग सङ्ग आदमी त्राहिमाम केने रहै छै पानि बहुत गरम भऽ जाइ छै नदीके आगाँ आबैवला पचास एक सओ सालमे लोक कोना जीतै ओ बहुत मोसकिल के सवाल छिए एहिपर हमरासबके धिआन दिअ पड़तै कियाकि नदी जंगल पहाड़ पहाड़ी समुद्र खेत माटि ईसबके अगर अपना सब बचाकऽ नहि राखबै तऽ आगाँ आबैवला समयमे बहुत दिक्कत होइवला छै कोनो भी आदमीके खाली उपकरणटासँ आगाँ नहि बढ़ि सकैए प्रकृतिके अगर हमसब साथ लऽ कऽ चली तऽ बहुत आगाँ बढ़ि सकै छी आओर विकास कऽ सकै छी